महाराष्ट्रा राज्य बारे में जाम माण्हुनि खे ग़लतिफ़हमियूं आहिनि की हिते भई सफ़ाई कोन्हे हवा हुते सुठी कोन्हे ऐं ॿियों कचिरो आहे हर जॻहि पर ईअं न आहे हिते सुठी सफ़ाई आहे हर हिकु शइ जो ध्यानु रखियलु वेंदो आहे ऐं हवा बि हिते सुठी आहे पहिरियों थोरी ईअं हूंदी हुई पर उहे माण्हू जे दिमाग़ में विहिजी वियो आहे की अञा ताईं हूंअं ई आहे पर हाणे असांजो शहर जाम अॻियां वधी वियो आहे हाणे हिते सफ़ाई वफ़ाई बि जाम सुठी आहे ऐं हवा बि जाम सुठी थी हले ऐं ॿियो इहा थींदो आहे की पहिरें जे ज़माने पहिरें जे टाइम में हिते जाम माण्हू हूंदा हुआ त चोरियूं बि थींदी हुयूं जाम दादागीरी बि कंदा हुआ जाम माण्हू त माण्हुनि खे लॻंदो आहे की भई अञा ताईं उहा हलंदी आहे पर ईअं न आहे हाणे असांजे महाराष्ट्रा ई पुलिस जाम क़ानून कढियां अथईं हिन जे करे ऐं हाणे ईअं कमु न थींदा आहिनि जीअं दादागीरी थियणु ॿाहिरि वारा जेके ॿाहिरां माण्हू घुमणु अचनि था हुन सां केरु दादागीरी करे या चोरियूं थियनि इहे सभु सफ़ा न जे बराबरि थी विया आहिनि ऐं हाणे पर जेकी पहिरीं ॻाल्हियूं आहिनि इहे ॿियनि माण्हू जे दिमाग़ में विहिजी वियूं आहिनि ऐं हिते हाणे का बि ॻाल्हियूं अहिड़ी कोन आहिनि